खाना जे बनबै छियै हमसभ तऽ हमसभ छी ब्राह्मण आ ब्राह्मणोमे सुन् बढ़िआँ ब्राह्मण छी एगो मैथिल ब्राह्मण होइ छै ब्राह्मण कहि दै छै आ ओसभ खाना सभचीज खाइ छै अलाए बलाए ओसभ हमसभ नहि खाइ छी हमसभ जेनाकि पण्डित कहै छियै ओ पण्डितमे हमसभ छियै मैथिल ब्राह्मण आओर वैष्णव वैष्णव छियै तऽ केओ कहै छै ओहि ओहि चीजके अलग जे बात बड़ा खाना आइ खेलियै हँ लेकिन बड़ा खाना पूरी खीर बना कऽ खेबै सुन्दर सबजी सुन्दर तरुआ तरुआ ओकर बना लिअ नहि आलूके कतेक सुन्दर हएत बैगनके कोबीके एहि सभ चीजकेँ बना कऽ खेबै तऽ वैष्णवके तऽ आरो सुन्दर ओहि ओहि चीजसँ कोनो बढ़िआँ लागै छै ओ चीज कोनो बढ़िआँ लागै छै तऽ जिनका जे रूचि छनि से अपन ओसभ चीज खाइ छथिन हमसभ छी ब्राह्मण आ ब्राह्मणमे छी उएह वैष्णव तऽ वैष्णव छी तऽ अपन यहएसभ बना कऽ खेलहुँ कहियो भेल खीर पूरी बनेलहुँ कहियो भात दालि सबजी बनेलहुँ भुजिया बनेलहुँ कहियो परोठा भुजिया बनेलहुँ कहियो रोटी सबजी बनेलहुँ कहियो साग रोटी बनेलहुँ तऽ साग सबजी अपन बना कऽ खेलहुँ ओहिमे खानामे तऽ कोनो दिक्कत नहि भेलै कतेक सुन्दर चीज भेलै ने ओहिमे लहसुन प्याज नहि पड़ल तब भी अच्छा खाना बना कऽ खेलहुँ जाहि सभ छथिन वैष्णव तिनका सभके तऽ उएह प्रियो भेलनि कतेक नीकसँ बना कऽ खाइ छथिन जेनाकि पाबनि पाबनि तिहार भेलै तऽ पहिले रहै जे गरीब लोक कहाँसँ खेतै खीर पूरी तऽ चौरचन पाबनि बनलै जे खीर पूरी होयके चाही तऽ छठि पाबनि बनलै जाहिमे टिकड़ी पिरुकिया होयके चाही आ लग पाँचे पाबनि बनलै सावन महिना होइ छै जे ओहिमे चूड़ा दही होयके चाही तिला संक्राइत बनलै जाहिमे लाइ तिलवा इसभ बना कऽ लोक खाइ छै दान पुण्य करै छै ओ भेलै दान पुण्यके तिहार आ छठि पाबनि कातिक मासमे होइ छै चौरचन पाबनि भादो महिनामे होइ छै तऽ ओहिसभ दुआरे पाबनि तिहार सभ बनल आओर अपना घर गोसाइँके भी दू गो तीन गो पातरि पड़ल तऽ ओ खीर लड्डू पूरी इसभ पड़ल हर महीना हर रङ्गके चीज बना कऽ भगवान देवतोके अपन आग्रह भेल आओर अपन घरमे धियापुता खयलक आओर अपन बनयलक जे सुन्दर चीज खयलक जे स्वास्थ्य ठीक रहल जेनाकि साग सबजी भेलै जे साग सबजीमे सागमे कहै छै कि खून बनै छै तऽ पालकके साग भेल ठरियाके साग भेल की कहै छै जे पत्ता कोबी भेल इसभ तऽ सागमे गिनती छै ओहि सागके जाहि रङ्गके बनबै लए चाहबै ताहि रङ्गके हेतै तरुआ भी बनि सकै छै भुजिया भी बनि सकै छै ओकर दालि दऽ कऽ भी बना सकै छियै तऽ सभ रङ्गके जाए रङ्गके बनबै लए चाहबै ताए रङ्गके हेतै आ बना बना कऽ खेबै तऽ सभ चीजके सभ मसाला छै सभ रङ्ग बना कऽ खाइ छियै सभ सागमे सभ मसालो नहि पड़ै छै कोनो कोनो कुसुमके साग जेना भेलै तऽ ओहिमे मसाला धनिया दियौ हल्दी दियौ की कहै छै जे तोरीके भी पीस कऽ दै छै तऽ ओ भी अच्छा लागै छै आ ठरियाके साग भेल ओहि सभमे भुजले भेल ओहि सभमे मसाला नहिओ देबै तऽ ठीक छै पलाकीके साग भेलै तऽ ओहिमे दालि दऽ बना सकू अहाँ या पालक परोठा बनबू या पालक पूरी बनबू की कहै छै मतलब कचरी उचरी बना लिअ से भी अच्छा हएत सभ रङ्गके बनेनहार किसिम किसिमके खाना बनबू आ खाउ सभ खाना जेना कि अपना कोटा भरि खयबै तऽ ओ भी फायदा करतै उएह कोटासँ तनि बेशी भऽ जेतै तऽ ओ गरफायदा करै छै तऽ स्वास्थ्यके लिए अपना जतबे स्वास्थ्यमे फायदा करय पचय तेल मिरचाइ ओतबे ओना कऽ के खाय तामसी भोजन हमसभ नहि करैत छी हमसभ वैष्णव छी तऽ वैष्णवेवला भोजन बनबै छी अच्छासँ बनबै छी अच्छासँ खाइ छी